म्हाका संगीत खूब आवडटा आयकपाकूय खूब आवडटा गावपाक तितलें जमना त्या खातीर आयकपाक चड आवडटा भजन जशें की भजन आमचें नाटकांतलें संगीत तशेंच पिक्चरांतलीं गाणीं आनी म्हजो सगळ्यांत आवडटी असो म्हणटा तो ए आर रेहमान हो म्हजो आवडटो गायक